हाँ जी गैस एजेंसी से ही बोल रहा हूँ हाँ जी प्रदीप जी से बात हो रही है नौ से पाँच हाँ हाँ ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा वो गैस सिलेंडर बुक करना पड़ेगा पेटीएम फोनपे किसी के माध्यम से कर दो गैस बुक टाइम नौ से पाँच डिलीवरी टाइम है और छुट्टी का अलग है जो सरकारी छुट्टी होती है वो अलग है हमारे यहाँ पे रविवार की छुट्टी रहेगी रविवार को डिलिवर नहीं होगा सिलिंडर हाँ किसी भी दिन आज आपने ऑर्डर दिया कल आपको डेलिवरी मिल जाएगी नौ से पाँच के बीच में हाँ जी कौन डिलीवरी का चार्ज अलग से और सिलेंडर का तो आप जो पे करोगे वही है नहीं वो तो लोकेशन के हिसाब से की आपका घर हमारे यहाँ से कितना दूर है बीस किलोमीटर कम से कम डेढ़ सौ के समथिंग चार्ज लगेगा डिलिवरी हाँ जी डेलिवरी चार्ज डेढ़ सौ समथिंग लगेगा

नहीं चार का तो अलग है पर ज़्यादा हो जाएगा एक सिलेंडर का डेढ़ सौ रुपया है और यदि आप एक साथ चारों को मंगाते है तो उसपे ऑफर मिल जाएगा आपको फिर उसपे हम जैसे कि हमारा लेके जाएंगे हम तो उसको उसमें एक को लेके जाएंगे डेढ़ सौ में और फिर उसमें चारों को हम तीन सौ रुपए में आपको डिलिवर करा देंगे लेकिन कम से कम एक पे डेढ़ सौ रुपए चार्ज है हाँ सिंगल मंगाएंगे तो डेढ़ सौ रुपए तो है ही है आपका नहीं और तो एक्स्ट्रा जी एस टी वो तो आप सिलेंडर बुक करोगे तो आप सिलेंडर के प्राइस में ही उसको पे कर दोगे सिलेंडर के प्राइस है ग्यारह सौ रुपए अभी हाँ ग्यारह सौ तो आपको सिलिंडर का पे करना है और उसके बाद में डिलीवरी चार्ज का अलग से देना है हाँ जी कहाँ पे बताइए हां बर्तमान नगर में दो सौ पंद्रह और कोई और कोई जैसे आपके पास में कोई मंदिर या फिर विद्यालय वगैरह है जिससे की हमको आसानी हो वहाँ पे पहुँचने में कौन सा है गुरुकुल स्कूल के पास वर्तमान नगर मकान नंबर कितने बताया आपने जी दो सौ पंद्रह ठीक है तो आप फिर कन्फर्म कर लूँ मैं को हाँ तो आप ऐसा करो सिलेंडर का सिलेंडर बुक कर दो आप वहाँ जाकर पेटीएम या फ़ोनपे के माध्यम से प्रियंका गैस एजेंसी हिंडौन सिटी हाँ जी ये वहाँ पे हाँ हिंडौन से बाहर है मोड़ पर है खरेटा मोड़ पर उसमें आपका कनेक्शन का नंबर डालना पड़ेगा और हमारी एजेंसी का नाम डालना पड़ेगा हो जाएगा नहीं नहीं एजेंसी का नाम कन्फर्म कर लेना और आपके जो डायरी में वो कनेक्शन नंबर है उसको कन्फर्म कर लेना और उससे ही हो जाएगा नहीं नहीं पैसे ऑनलाइन ही पे करने पड़ेंगे आपको सिलेंडर के ग्यारह सौ तो और डिलीवरी चार्ज है वो अलग है नहीं बुकिंग के टाइम ही करना पड़ेगा वो तो पे सिलेंडर का और जो डिलीवरी चार्ज है वो अलग से है वो तो